ہیلو میں ونڈر لیس ٹریولس سے معاذ بات كر رہا ہوں آج میں آپ كی كیا مدد كرسكتا ہوں یقیناً مجھے مدد كرنے میں خوشی ہوگی ایک گروپ كے ساتھ پونے كا سفر ایک شاندار خیال كی طرح لگتا ہے ہمارے پاس آپ كے دس كے گروپ كے لیے چند اختیارات دستیباب ہیں ہم ایک آرام دہ ایئر كںڈیشن منی بس كا بندو بست كرسكتے ہیں جو كہ ہر كسی كو آرام سے ركھ سكے ہموار اور خوشگوار سفر كو یقینی بنانے كے لیے بس تمام ضروری سہولیات سے لیس ہوگی یقیناً سفر نامہ آپ كی ترجیحات كے مطابق بنایا جاسكتا ہے ہم مشہور پُر كشش مقامات جیسے آغا خان كا محل شنیوار واڑہ اور خوبصورت كاشان جھیل كے دورے كا انتظام كرسكتے ہیں مزید بھر ہاں اگر آپ كا گروپ دلچسپی ركھتا ہے تو ہم مقامی ثقافت اور كھانوں كو دریافت كرنے كے لیے ایک گائیڈڈ ٹور كا بھی اہتمام كر سكتے ہیں یہ سفر تین دِن اور دو راتوں كا ہوگا جس سے آپ پونے كی جھلكیاں دیكھ سكیں گے ہم اُس كا بھی خیال ركھ سكتے ہیں ہمارے پاس مختلف ہوٹلوں كے ساتھ معاہدہ ہے جو مختلف بجٹ كی حدود كو پورا كرتے ہیں آرام دہ درمیانی رینج كے اختیارات سے لے كر مزید اور پُر تحایش قیام تک ہمیں كچھ ایسا ملے گا جو آپ كے گروپ كے ترجیحات كے مطابق ہوں جہاں تک كھانے كا تعلق ہے تو ہم ہوٹل میں ناشتہ شامل كرسكتے ہیں اور لنچ اور ڈنر كے لیے كچھ مقامی ریسٹوراں تجویز كرسكتے ہیں مجھے آپ سے كچھ تفصیلات دركار ہوں گی جیسے كہ مسافر كی صحیحح تعداد كوئی مخصوص ترجیحات یا تقاضے اور آپ كے رابطے كی معلومات ایک بار جب ہمارے پاس یہ تفصیلات ہوں ہم سفر كے پروگرام رہائش اور دیگر انتظامات كو حتمی شكل دے سكتے ہیں آپ لاگت كی تفصیلی خرابی كی بھی توقع كرسكتے ہیں جی بالكل آپ اپنا وقت نكالیں اور اگر آپ كے مزید سوالات ہوں تو بِلا جھجک رابطہ كریں ہم یہاں آپ كے سفر كو یادگار بنانے كے لیے موجود ہیں آپ كی طرف سے جلد جواب كے مطّلب ہوں گے